ہلو زومیٹو سے بات ہو رہی ہے سر میں نے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کے ریسٹورینٹ سے کچھ کھانا آڈر کیا تھا اپنے لیے اور یہ سر قریب ابھی دو منٹ پہلے کہ ڈلیور ہُوا ہے میرے پاس سر میں جب اِسے کھول کر دیکھتا ہوں تو اِس میں کچھ اور ہی آڈر ہے میں نے جو آڈر کیا تھا وہ بریانی قورمہ کباب یہ ساری چیزیں تھی پر سر جب میں اِسے کھول کر دیکھتا ہوں تو اِس میں سبزیاں اور کچھ آئس کریم وغیرہ یہ سب ساری چیزیں ہیں تو سر میں چاہتا ہوں کہ یہ آڈر آپ میرا جو ہے آپ مجھے پہنچا دیں یا پھر سر اِسے آپ لے جائیں میرے پیسے آپ مجھے دے دیں واپس کیوں کہ سر یہ میں نہیں کھا سکتا کسی اور کا آڈر آپ نے مجھے پہنچا دیا ہے اِس لیے سر پلیز آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جلد سے جلد اپنے کسی ممبر کو یہاں بھیجیں میرے پاس اور یہ ڈلیوری جو ہے آپ نے بک کری ہے یہ واپس لے جائیں اور میری ڈلیوری کر دیں یا پھر سر میرے پاس پیسے واپس پہنچا دیں جو میں نے پے کرے ہیں آپ کو